नुस्तें मारपाची अडचणी चडशे पावसाच्या दिसांनी आसता जेन्ना चड पावस चडटा आनी वारा सुट्टा तेन्ना वादड मडाची बिरांत आसता केन्ना केन्ना आमकां कांयच नुस्तें लागना तेन्ना परत आमी घारां येता जेन्ना आमकां नुस्तें चड लागता तेन्ना आमकां चड मानयाची गरज आसता आनी आयसाची गरज आसता केन्ना केन्ना आमी तूफाना मळाक सापडल्यार दुसरेचो आदार मागता